में जेह्ड़ी सितार इंस्टरुमेंट बजानी ओह्दी मतलब कि डेली प्रैक्टिस करने पौंदी ऐ अगर इक दिन बी प्रैक्टिस मिस करी ओड़ां नेईं करां ते जेह्ड़ा निशान ऐ ओह् थोह्ड़ा गलत बनी जंदा फिर इक दिन छोड़ियै प्रैक्टिस करां जेह्ड़ी उंगलियै च दर्द होंदी ओह् बी बोह्त ज्यादा दर्द होंदी ओह् सैहन नी होंदी ऐ होर प्रैक्टिस करनी चाहि्दी होर अगर अ'ऊं प्रैक्टिस इक दिन बी छोड़ी उड़ां पर मिगी उंगली गी बड़ा गलत असर पौंदा ओह्दे कन्नै बड़ी ज्यादा दर्द होंदी दुए दिन जेह्ड़ी सितार दी पलती स्टिंग्स होंदियां ओह् पकड़ी नी जंदियां सितार बजाने दे बिच्च बड़ी दिक्कत होंदी होर उंगलियें बी जल्दी थकदियां हत्थ बी ज्यादा थक्की जंदा अगर अस बड़े दिनें थोह्ड़ा दिन सितार छोड़ी उड़चै तां फ्ही अस थोह्ड़ा दिन बाद पकड़चै सितार बजदी नी ऐ क्योंकि उंगलियां स्हेई चलदियां नी हत्थ बी स्हेई चलदे नी होर जेह्ड़ी सितार दी आवाज़ होंदी ओह् बी स्हेई नी आंदी होर ओह् रिदम बिच्च बी नी बजदी ओह् वैसे मतलब स्वर जेह्ड़े होंदे साढ़े ओह् कम्बदे न ओह् बजदे नी ऐ न स्हेई